आमचो निसर्ग दुशीत जाल्लो हीं झाडां कापता आनी गाडयेचो धुवरान बी ते सगळें हे झाडांक कॅमिकल बी घालता आनी ते सगळ्यांक त्रास जाता आमकां जिवाकय त्रास जाता आनी खूब जनावरांक बी सुद्दा एक जागा ही मेळना झाडां कातरून कातरून सगळीं वाट लायलेली आसा तेन्ना ही आमी झाडां खूब लावपाची आनी आमचें बरें हें करपाचें लायफ आनी ह्या झाडां खातीर आमकां ऑक्सिजन मेळटा आनी ऑक्सिजना खातीर आमचो जीव बरो आसता ऑक्सिजन नाल्यार जिवाक खूब त्रास जाता आमकां मागीर डॉक्टर करचे पडटा आनी हॉस्पिटलान वचन ओगीन न्हिदचें पडटा आनी खूब त्रास जाता तेन्ना आमी हें झाडां सगळ्यांनी लावपाची थोडीं थोडी तरी आनी मातशें नेचर बरें करपाचें आनी सगळें गार्डन बी बरें करून उडोवपाचे आनी जाता तितकी झाडां लावपाची आनी ही खूब सुदारणां करपाची झाडां खातीर ही सृश्टी बरी दिसता झाडां ना जाल्यार खूब सगळ्यांकच त्रास जाता आनी हें खूब बरें काम केल्या सदांच बरें नेचर खूब क्लीन दवरपाचो जाता तितको आनी कोणाक त्रास जायना तशें हें करपाचे आनी जनावरांक सुद्दां हे वचपाक ते झाडां आसलें जाल्यार बरें रावपाक मेळटलें नाल्यार ती हेवटेन दवटेन भोंवत रावतली झाडांक जातात की झाडां लायत रावपाची आनी झाडांचो आमी ऑक्सिजन घेवन आमकां जिवाक मातशें बरें दिसतलें आनी पावस बी बरो पडटलो आनी जर झाडात ना जाल्यार तो पावसय पडपाक सारको टायमार पडचो ना तो केन्नाय पडटलो केन्नाय जनवरीन पडटलो केन्ना मार्चान पडटलो अशें जायत रावतले जाता तितकी झाडां लायत रावपाची झाडांक जाता तितके बरें करून बरी खूब लावन दवरपाची आनी सगळें बरें करपाचें